मूंखे काल्पनिक घटनाउनि खां वधीक सत्य घटनाऊं ते बधियल का रचना लिखणु वधीक पसंदि आहे हक़ीक़त में को बि हादिसो जेकॾैं थी गुज़रे थो त उन जो असरु असांजे दिलो दिमाग़ ते केॾो त वॾो पवे थो जंहिंसां असां जॾहिं उन रचना खे लिखूं था त लफ़्ज़नि में अहसासनि जी ताक़त वधी बिहे थी ऐं उहा रचना पाठकनि आॾो अचण ते चङी पसंदि पिण पवे थी काल्पनिक घटनाऊं ठाहिण में उहो असर पैदा थियण मुश्किल रहे थो पर तंहिंखां सिवाइ इहो बि सच आहे त काल्पनिक घटनाउनि में जेकॾहिं लेखक माहिर हुजे त उहो उन जो मझयार एॾो त मथा वधाए सघे थो जंहिंसां पाठक इहो विसारे वेहनि था त उहा सच्ची घटना न आहे अहिड़े क़िस्म जी रचनाउनि जो सॼो दार मिदार लेखक जी लेखणी ॿोली ऐं मंझर कशी ते ॿधियलु रहे थो काल्पनिक घटनाऊं सत्य घटनाऊं ॿिन्हिनि में पाठक खे छा मूतासिर करे इहो पाठक जंहिं मथा ई रहे थो सत्य घटनाउनि ते ॿधियलु तमामु नॉवल ऐं कहाणियूं मूंखे वधीक वेझो आहिनि मिसाल तौर हिकु किताब वेझिराईअ में मोपड़े दर्द जूं सौ सूरतू जंहिंजो लेखक स्वार्गवासी गोवर्धन महबूबाणी भारती आहे जंहिं पैंजे बीमारी ते ॿधियलु हिकु नॉवल जी रचना कई जेका हुन अरिड़हनि महिननि में बितायल अस्पताल जे ॾींहनि ऐं अस्पताल में भर्ती ॿियनि मरीज़नि खे किरदारु ॿणाए रचो हुओ नॉवल अहिड़ो त दर्द पैदा करे थो जो ॼाण इहो महसूस थींदो की उहो पाण बि उन ई अस्पताल में मरीज़ु आहे या उन ई अस्पताल में डॉक्टर जो पेशो निभाए रहियो आहे अलॻि अलॻि नॉवल कहाणियूं सत्य घटना हुजन या काल्पनिक पाठक खे चङो कुझु सेखारीनि थियूं केमहिल का इंसानी पीड़ा जो अहसासु कराइनि थियूं केमहिल इंसानीअ ख़ुशी ऐं रिश्तनि नातनि जे अलॻि अलॻि पहलुनि खे उजागर कनि थियूं सभिनि जो पंहिंजो स्थानु आहे पंहिंजूं ज़रूरतूं पिण ऐं